जी हाँ हाल ही में मैंने हैण्ड बैग का उपयोग किया वह हैण्ड बैग मेरे सामान को केरी करने के लिए बहुत अच्छा है और हैन्ड बैग का उपयोग हमें हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए क्योंकि हैन्ड बैग से हमें हमारे सामान को केरी करने में आसानी होती है और उसको हमें किसी भी तरीके से हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वह हमारे हाथ में रहता है जिससे कि हमें जो भी अपनी जरूरत का सामान वह तुरंत हम उसको ले सकते हैं और हैन्ड बैग से हमें हमारे सामान को केरी करने में बहुत ही आसानी होती है अच्छा हैन्ड बैग का उपयोग हमारे देनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और हैण्ड बैग का उपयोग बहुत सारा बहुत